हँ हमे जे छै कि अथी सब से हमे बढ़िऑं बनाबै छियै मटन आ मटन बनाबै छियै तऽ मटनमे की छै कि किछु किछु हमे जे की रहै छै बगलमे ओहो बोलै छै कि ई डालऽ ओ डालऽ सुनै सबेके छियै किछु किछु अथी मटन बनाबै छियै यूट्यूब वीडियो भी देखै देखै रहियै लेकिन जे छै कि सुनै सबेके छियै करै छियै हम अपन मन से करै छियै तब एकरामे छै कि मटनके जे छै कि इम्प्रूवमेन्ट लाबै लै हमे की करै छियै पहले हरा ई मिर्च लै छियै गरम मसाला लै छियै गोटा ओकरा छै कि तेलको पहले फराइ करै छियै आ ओकरबाद जे छै कि पिसै छियै सिल्ला लोढ़हीमे सिल्ला लोढ़हीमे पिसिके जे छै दै छियै तै से कि सुआद इन्हेन्स होइ छै आरो हमे सब दिन जे छै कि जब मटन बनाबैके बारि अबै छै हमे खुला बर्तनमे बनाबै छियै आरो चूल्हामे बनाबै छियै हमे गैस पर हमे जे छै कि नहि बनाबै छियै एकरा से जे छै कि सुआद इन्हेन्स हुए छै